मूंखे चित्र कला सां प्यार आहे मां अलगि॒ अलगि॒ क़िस्मनि जा रंग ब्रश कमु आणिंदी आहियां पाणीअ जी ट्रे ऐं वॾा ब्रश को नंढा ब्रश चित्रनि जे लाइ पन्ना मूंखे सभु केमिलीन कंपनीनि जा कलर ब्रश ॾाढा वणंदा आहिनि मां हिन जा सामान वापरिंदी आहियां मां ही सभु सामान बाज़ार मां वठंदी आहियां जिते कापियूं किताब पेंसिल पैन चित्र जा किताब हुते ही सभु सामान सवले नमूने मिलंदो आहे हिन सामान सस्ते सामान इन में को महांगो को सस्तो आहे